तुमी दिल्लें मटर पनीर चिकन शाकोती आनी चिकन काफ्रियल हाचें भितरलें चिकन शाकोती जी आशिल्ली ताचें पॅकिंग सारकें जावंक ना आनी तें पिशवेंत भितर रकलें